जुनारफोर फिनायावहाय जोङो अमा फिब्लाबो अमायाबो सम मोनसे जोंहा बेमार जायो आरो माब्लाबा समाव खिनाय जायो माब्लाबा समाव लोमजानाय जायो बे अमाफोरा बेमार जायोब्ला जोङो खिनायनि ड'क्टरनिफ्राय लायनानै जोङो मुलि होनांगौ जायो खिनायनि आरो सम मोनसे लोमजायोबो अमाया होमब्ला जोङो ड'क्टर लिंबोनानै न'आवहाय जोङो बिजि इनजेकसन होनो गोनां जायो आरो दाउफोर लाब्लाबो दाउआबो जोंना सम मोनसे बेमार जायो आरो दाउखौबो जोङो माब्लाबा दाउआबो खिनाय जायो माब्लाबा ओरैनो बेमार जायो खियाबासिनो बेमारबो जायो बियावहाय जोङो दाउखौबो सम मोनसे मुलि लाबोनानै जोङो रैखा खालामनांगौ जायो आरो मुलि होयो ड'क्टरफोरनिफ्राय जोङो मुलि लाबोयोब्ला जोङो एसे रैखा मोनो आरो मुलि होनाय बा मुलि होयोब्ला आरो इदिनो बोरमाफ्राबो बोरमाफ्राबो इदिनो सम मोनसे खिनाय जायो सम मोनसे उदै दुनाय जायो सम मोनसे इदिनो इसोरबो लोमजायो बेमार जायो खिनाय जाब्लाबो जों मुलि होनांगौ जायो आरो उदै दुब्लाबो जोङो ड'क्टरनिफ्राय लाबोनानै गेसफोरनि मुलि होनांगौ जायो सम मोनसे होनब्लाना जोङो बिनिफ्राय ड'क्टरनिफ्राय मुलि होना न'आव लाबोनानै होफैयोब्ला रैखा मोनो आरो बेमार आजारफोरनिफ्राय जिब जुनारानो बेमार जाखायोनालाय बिनिखायनो जोङो बेमारफोर जायोब्ला दाउआनो जा अमायानो जा बोरमायानो जा मोसौआनो जा मोसौफ्राबो बिदिनो सम मोनसे बेमार जायो माब्लाबा बिदिनो बखनथ' जायो बिगुर बेरलाबनाय माब्लाबा सबखा जायो बिदिनो सम मोनसे मोसौफ्राबो बिदिनो उदै दुनाय जायो आरो लोमजायो बिसोरबो सम मोनसे बिनिखायनो जोङो ड'क्टर हमनानैहाय ड'क्टर लिंना लाबोनानै जोङो मोसौफोरखौबो जोङो सिखिसा लानांगौ जायो बखनथ'आनो जायामानो उदै दुनायानो जाया मानो जिखुनु लोमजानायानो जाया मानो बेमार आजार जाब्लाथाय जोङो सोब जिब जुनारखौनो जोङो फिनानैहाय जों गाव गावनो जथन' लानानै जुनारफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगौ जायो आरो ड'क्टरफोरनिफ्राय मुलि लाबोनानै बा ड'क्टरखौ लिंबोनानै नायहोनानै बिजि इनजेकसन होनो गोनां जायो आरो जोङो जिखुनु जिब जुनारखौ फियोब्ला जों जथन' लानांगौ जायो आरो होमब्लासो जोङो बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनानै मोजांहाय मोजाङै मोजां फिनो हायो आरो जिब जुनारफोरखौ जों होमब्लासो बेमार आजारनिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय जोङो ड'क्टर बा बिदिनो मुलि गोथांफोर बा माबाफोर सौखाफोरनि मुलिफोर होनानैहाय जोङो मोसौआनो जा बोरमायानो जा अमाफोरानो जा सोब बुस्थुखौनो जोङो बेमारनिफ्राय मुलि होनानै रैखा खालामनो हायो आरो